चोथी जनवरी उणिवीह सौ सतरि वीह अप्रेल उणिवीह सौ एकानवे छवीह मइ उणिवीह सौ नवे टेवीह जून उणिवीह सौ एकानवे वीह फेब्रूएरी उणिवीह सौ ॿाहठि